हम अपन जीवनमे ई समस्या देखलहुँ जे बचपनसँ देखलहुँ कि जे हमरा पढ़ाइमे ओहिसँ जे छै समस्या भऽ रहल छलए जे पढ़ाइ लेल जे छै हमरा टाङ्गि कऽ लऽ जाए कऽ जे बचपनमे जे छै पढ़बै छलए जखन हम बहुत बड़ा भेलहुँ तऽ हमरा पढ़ैपर सोच भेल जे हम ओहि समयसँ किआ नहि बढ़िआँ पढ़लहुँ जीवनमे अगर पढ़ने रहितहुँ तऽ एखन नीक हम ईमानदार आओर नीक काम करैत रहितहुँ दोसरकेँ भी बढ़िआँ सिखबैत रहितहुँ जीवनमे जे छै ओकर हम बहुत पछतावा एखन करै छी अगर ओ संघर्ष हम केने रहितहुँ चुनौती कनिए पूर्ण केने रहितहुँ तऽ ओ हमरा तरफसँ कोनो तरहके दिक्कत नहि होइतै हम अपन जीवनमे क तरह तरहके कठिन कठिन जे छै जेना हम परीक्षा दै लेल गेलहुँ हमरा डरके भावना पैदा भेल जे हम केना परीक्षा पास करब हम भगवान लेल गेलहुँ हम जे छै कनलहुँ जे हे भगवान केना मर ओहिसभ केलासँ कोनो नहि छलए जे पढ़लहुँ जे लिखलहुँ उएहपर जे छै हमर रिजल्ट बढ़िआँ देलक ओहिसँ जे छै हम अपन जीवनमे कनी मनी खुश भेलहुँ जेना मैट्रिकमे सेकंड डिवीजन भेलहुँ इंटरमे सेकंड डिवीजन भेलहुँ बीकॉममे फर्स्ट क्लास भेलहुँ एहिसँ इच्छा हमर बढ़ल कि नहि जीवनमे जे छै बचपनमे जे पिताजी जब कहै छलथि भाय लोक कहै छलथि सभ बहुत बढ़िआँ कहै छलथि जे एखन ओहिपर नहि पढ़लहुँ एखन जे हम ओहिपर केने रहितहुँ तऽ हम बहुत आगाँ बढ़ल रहितहुँ आओर जीवनमे जे छै एक तरहसँ गृहस्थाश्रममे एलहुँ बाल बच्चा भेल आ बाल बच्चा जखने भेल तखने जे छै ई आओर चुनौतीपूर्ण भऽ जाइ छै जे अपने अहाँ अथी खाना खोराकीके रखियौ मगर बाल बच्चा सहित अपन पत्नी तक के भी जे छै पूरा ओहिपर जे छै चुनौती अहाँकेँ देबय पड़त ओकरा लेल जे छै घरसँ अहाँकेँ बाहर जाऽ कऽ जे छै कमाए पड़ैत छै ओहिके जे छै घरमे पैसा भेजय पड़ै छै तखन जे छै कहियो नून नहि रहै छै कहियो हरदि नहि रहै छै कहियो तेल नहि रहै छै जीवनमे जे छै कहियो चुनौती जे छै डेलीके डेली किछु ने किछु कारण अछिए अहाँके कहियो पूर्ण नहि होइए चुनौती जीवनमे जे छै उत्साह जे छै जेना विवाह शादी ईसभ जे छै ओहियोमे हमरा जे छै चुनौतीपूर्ण हमरा खर्चा करय पड़ैए ओहिके लेल जे छै जेना अहाँके कोनो पाबनि आबैए ओहियोमे पूरा परिवारके कपड़ा सभके लेल जे छै पैसा इकठ्ठा करय पड़ैए इहो चुनौती हमरा पूर्ण भेल एहिसभ तरहसँ जे छै बहुत तरहसँ समस्या जीवनमे देखै छी एहि जीवनमे जे समस्या जे छै डेग डेगपर आबैए कखनो जे हैआ एखन देखै छियै महिना नहि पुड़ैए हमरा मोबाइलके रिचार्ज करय पड़ैए इहो जीवनके बहुत पूर्ण चुनौती छियै जे दू सए उनचालीस रुपैआ रिचार्ज करबै पहिले कमेबै तखन ने रिचार्ज करबै इहो तऽ हमरा चुनौतीपूर्ण जीवनमे दए देलक हर तरहसँ जे छै चुनौतीपूर्णके सामना करै छी बाल बच्चा सभकेँ जे छै लए कऽ चलै छी